नमस्ते ते में अपने जेह्ड़ा कैव ड्राईवर अराईव कीता हा मतलब बुक कीता हा टूर आस्तै कैंसल ' ट्रिप आस्तै ते ओह् ते में जेह्ड़ी उनेंगी जगह् सनाई ही ओह् ऐल्लै धोड़ी उत्थें नेईं पुज्जे न ते में कोल्ले दी उं'दा वेट करा नी आं ते ना उं'दा ड्राईवर ड्राईवर जेह्ड़ा ऐ कार लेइयै अल्ली धोड़ी स्टेशन उप्पर नेईं आया ते में जैंसी गी आखना चाह्न्नी आं जेह्ड़ा में तुं'दे कोलां ट्रिप ट्रिप ताईं तुसें गी में कार बुक कीती ही ओह् कैंसल करी उड़ो की कि अल्ली धोड़ी ना ड्राईवर आया ते नां गै ओह्दी गड्डी आई ऐ ते में वेट करा दी ही कोल्ले दी हून में बड़ा टाइम होई गेआ वेट करदे तां में तुसेंगी सना नी आं कि मेरी अजैंसी आह्ले कोला रिकुऐस्ट ऐ कि प्लीज मेरी जेह्ड़ी ट्रिप ऐ ओह् कैंसल करी उड़ो